राजस्थान में प्रमुख व्यवसायिक अवसर बहुत सारे हैं जिनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेहतर हैं उदाहरण के लिए बेकरी शॉप किराए पर चलने वाले बिज़नेस जिनमें ऑटो रिक्शा ई रिक्शा दुकानें मकान या कमरे किराए पर देना इसी के अलावा छपाई से जुड़े हुए कार्य चित्रकला शिल्पकला ये ऐसे उद्योग हैं जिनको लोगों को मदद मिल सकती है